हम जे लिखैत छी से साहित्यसँ सम्बन्धित छात्रक हितमे जे यू पी एस सी बी पी एस सी के तैआरी करैत रहथि वा एम ए मे वा बी ए मे पढ़ैत छथि तिनकेसँ सम्बन्धित बेसी हम लेख लिखैत छी तऽ ओहिमे हमरा बहुत सन्तुष्टि भेटैए आ किछु व्य व्यक्तिक प्रतिक्रिया एहनो भेटैए जे ई तऽ बहुत नीक अछि कनेक नवका जे किताबसभ आयल छै सिलेबसमे तहूसँ सम्बन्धित लिखू एहू प्रतिक्रियापर जे हमरा भेटैए ओ प्रेरित करैए किछु लिखबाक लेल जेना एखन कएटा विश्वविद्यालयमे नव सिलेबस बनलैए आ ओहि सिलेबसमे पो कोनो पोथीपर हमरा लिखबाक लेल प्रेरित करैए लोक आ तखन हम लिखैत छी मैथलीमे एकटा अखबार छपि रहल छै दैनिक अखबार समाचार पत्र मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश ओ बेर बेर हमरा लिखबाक लेल बाध्य करैत छथि आ ओ आग्रह करैत छथि जे अहाँ किछु दिअ अखबारमे आ हुनकर प्रेरणासँ हम मैथिलीमे किछु किछु लिख लैत छी सभमहीना चारि पाँचटा आलेख ओहि अखबारक लेल हमरासँ लिखाइए जाइए